हा मां मुंहिंजे मनपसंदि गायक खे लाइव ॿुधियो आहे मुंहिंजो मनपसंदि गायक सोनू निगम आहे मां सोनू निगम जो लाइव कॉन्सट चेम्बूर फेस्ट में ॿुधियो आहे मुंहिंजो अनुभव जाम सुठो हुओ छो त उन मुंहिंजो मनपसंदि गीत ॻाहियो जो मां ॿुधी करे जाम ख़ुशि थियमि मुंहिंजे मन खे शांती मिली आसे पासे जो वातावरण बि जाम ख़ुशनुमान हुओ सभी आयल माण्हू उन्हनि जे सुरु ऐं ताल ते जाम ख़ुशि हुआ मां सोनू निगम खे ई वरी ॿुधणु पसंदि कंदमि छो त उहो मुंहिंजो मनपसंदि गायक आहे